नमस्ते मैम बताइए आपकी क्या परेशानी है अब बुखार हो गया कैसे देखिए आप तो पहले आप ना साफ सफाई करिए अपने बॉडी का पूरा और उसमें डेली आप खाने में हल्का खाना लीजिए हरी सब्जियां लीजिए सलाद लीजिए सुबह में गर्म पानी का सेवन करिए और साफ सफाई करिए अपने बॉडी का पूरी देख भाल करिए आ कैसे बुखार हो गया है ग धूप में नी आप दवा टाइम टाइम से लेती हैं और ये बाहर से बाहर का कोई चीज खाती हैं क्या आप बाहर का चीज देखिए आप उसको उससे उसका सेवन थोड़ा कम करिए नहीं तो बुखार जल्दी नहीं सही हो पाएगा और उसमें देखिए आप जितना उसका सिरप आता है बुखार में और एक इन्जेक्शन आता है वो दोनो को आप लगवाइए जो बुखार जल्दी सही हो जाएगा अगर ज्यादा टाइम अगर लग जाएगा तो बुखार एक गंभीर समस्या हो जाएगी आपकी हाँ खिचड़ी और सलाद लिजीएगा रात में दूध पी दूध पीएगा गर्म पानी का सेवन आप डेली करिए और चावल तो आप कम खाईयेगा और अब खाने में थोड़ दाल भी आप डेली दाल का जो पानी होता ऊपर का उसको आप पीएगा और हरी सब्जियां जैसे पालक होइ जाए हो गया सलाद में खीरा ककड़ी जितना मौसमी फल है और फल और सब्जियां फल तो अनिवार्य रूप से आपको लेना है मसालेदार सब्जियां आपको नहीं लेनी है बुखार में ये नुकसान होता है हरी चीज आपको नहीं खाना है और आप देखिए दवा को खाने के बाद खाया करिए अगर खाली पेट खाएंगी कभी वो दवा आपको फायदा नहीं करेगी जबतक आप हाँ अगर आप जबतक देखभाल नहीं करेंगे भले ही हम कितना बताएंंगे वो सही नहीं होगा आपको जिम्मेदारी आपकी यही है की आप दवा एकदम टाइम से लीजिए खाने पीने में आप क्या खा रही है इसको इसका ध्यान दीजिए तब आपका बुखार सही हो जाएगा और थोड़ा गर्मी में धूप में थोड़ा आना जाना कम करिए आप हाँ वो प्रोब्लम हो जाती है ठीक लेका लेकिन थोड़ा उसका उसका बचाव करिए गर्मी में और दवा ले करके आप जल्दी जल्दी आप सही हो जाएंगे फिर ठीक है मैम